हाँ मेरे घर में एक नवजात शिशु है उसकी स्वच्छता के लिए हम उसको स्नान के तौर पर हम डिटॉल का यूज़ करते हैं और डिटॉल के पानी से उसको नहलाते हैं और उसको मच्छरों से बचाने के लिए हम मच्छरदानी का उपयोग करते हैं ताकि वो मलेरिया और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों से दूर रहे और इसके अलावा हम नवजात शिशु को सप्ताह में एक बार अच्छे कंडीशनर से नहलाते हैं ताकि उसके जो त्वचा के प्रति वाले रोग हैं उनको ना हों और इसके अलावा हम अपने नवजात शिशु को पानी उबाल कर पिलाते हैं ताकि उसके अंदर डायरिया जैसी समस्या पैदा ना हो और दस्त वगैरह की समस्याएं पैदा ना हो और इसके अलावा हम नवजात शिशु की हर दिन उसके सोने के बिस्तर को चेंज अ बदलते हैं साफ रखते हैं हर दिन उसको धोते हैं हर दिन उसको स्वच्छ रखने हैं डेटॉल के पानी से धोते हैं और इसके अलावा हम नवजात शिशु को सप्ताह में एक बार धूप भी दिखाते हैं ताकि उसको विटामिन के बी प्राप्त होता रहे धन्यवाद